अहिड़ियूं त जूनागढ़ ज़िले में ॿिया त सिंधी गरबा लोकप्रिय ॾाढी सभिनी खे मौज ईंदी आहे हुन सिंधी गरबनि जो नालो अथव हलो त मौज कयूं रोज़ु रोज़ु राति जो हुते हुनजा नारा लॻंदा आहिनि हलो त मौज कयूं हुनजो नालो इहो अथव ॿियो त हिते हिकु डामा कुंड आहे जिते माण्हू सभु कुझु कंदा आहिनि आरिती हिन सभु कंदा आहिनि ॿियो हिते गिरनार घुमण जी आहे हूअ त ॾाढी लोकप्रिय आहे ॾाढी प्रख्यात आयल आहिनि हुते टेटीह करोण देवताऊं बि वसनि था गिरनार ते हुते ॾाढी मौज ईंदी आहे सियारे में कीथां कीथां जा माण्हू हिते गिरनार ते चढ़ण ईंदा अथव हुते ॾाका अथव नव हज़ार नव सौ नवानवे हेतिरो जेतिरी वीचारनि कोशिश कई आहे भई हिक ॾाको ठहे पर ॾहे हज़ारिजो ॾाको हिक बि ठहे कोन थो हिन करे नव हज़ार नव सौ नवानवे ॾाका आहिनि गिरनार त प्रख्यात में प्रख्यात आहे हिते शिवरात्रिअ ते गिरनार जो मेलो लॻंदो आहे ॾाढो ज़ोरदारु ॿियो कार्तिकु महीने में बि ॾाढी परिक्रमा थींदी आहे हुन परीक्रमा में केॾा ॿाहिरि जा माण्हू ईंदा आहिनि वीचारा झंगल में रोटियूं करे बि हुते पाणि खाईंदा आहिनि हिन करे गिरनार में प्रख्यात आहे ॿ सिंधियुनि जा मेला चालीहो ॾिसो चेटीचंड ॾिसो ॾाढी मौज हूंदी आहे चवंदा आहिनि जूनागढ़ में पहिरों नंबर सभु कंहिं में ॾाढी मौज ॿियो सिंधियुनि जा गरबा हिनजो नालो हलो त मौज कयूं